हाँ हे हेलो हाँ के अच्छा ठीक छै सौरभ कहू कोना फोन केलहुँ हाँ हाँ सौरभ एखन एक्चुअली हमसब एगो फिलिम बना रहल छी मैथिलीमे बुझलिए तऽ ओहिमे हमरासबके एगो कैरेक्टरके लेल तलाश अइ हम काफी जगह हमसब इश्तिहार सेहो देलिए हँ जे जे केओ इच्छुक कलाकार छी ओ आबी आओर सम्पर्क करी तऽ अगर अहाँ अहाँ एहिसँ पहिने कोनो एक्टिङ्ग वगैरह केने छी कोनो फिलिममे अच्छा रोल कएने छलिए अहाँ तऽ बहुत बढ़िआँ हमरासब हमरा तऽ एहने चाहबे करी जकरापर बेसी काज नहि करऽ पड़ै ओ एक्टिङ्ग वगैरह अहाँ केनहिए छी तऽ सुनू ने मतलब अहाँ अपन दुइगो पासपोर्ट साइज फोटो बुझलिए आओर आओर अपन काज प्रोफाइल लाइफ प्रोफाइलपर वीडिओ बनाकऽ पहिले एगो काम करू एखन आधा घण्टा बाद हमरा जे छै अहाँ हमर व्हाट्सअप नम्बर इएह छी ओहिपर अहाँ अपन प्रोफाइल लेफ्ट प्रोफाइल राइट प्रोफाइल सामनेके प्रोफाइल अऽ रिकार्ड कऽ कऽ भेजू हमरा ठीक छै आओर अपन नाम आओर अहाँ कोन कोन भाषा बाजि सकै छी ठीक छै अहाँके हाइट कतेक अइ ईसब रिकार्ड कऽ कऽ कनि व्हाट्सएप करू हमरा ठीक छै ओसब ओसब अहाँके ओहिमे कहबाके अइ वीडिओमे ठीक छै ओहिके सङ्गे ही अहाँके जे छै से आओर कोनो अगर अहाँके हॉबी अछि अहाँके कि मतलब कि केनाइ आओर कतऽ कतऽ अहाँ एक्टिङ्ग कएने छिए कोन कोन थिएटर ड्रामामे कोन कोन नाटकमे अहाँ भाग लेने छी कोन कैरेक्टर अहाँके छलै ईसब अहाँके हमरा ओहिमे वीडिओमे भेजबाके छै ठीक छै ठीक छै एकर एकर ऑडिशन अहाँके हेलो एकर ऑडिशन अहाँके तीनटा चरणमे हैत ठीक छै पहिला अहाँ अथी भेजबै दोसर जे ऑडिओ दोसर जे छै अहाँके हमसब ऑडिओ क्लिप लेब जकर कि वॉइस अहाँके केहन अइ ओहि हिसाबसँ ठीक बैठैए कि नहि बैठैए अगर अहाँके सेलेक्शन भऽ जाइए दिन अहाँके फेर हमरासबसँ मतलब हमरा टीममे अहाँके एक महिनाके ट्रेनिङ्ग भेटत ओहिके बाद अहाँ कैरेक्टरमे जेबै ठीक छै अहाँके रोल हमरासबके एगो रोल छै एगो भिखारीके रोल छै हमरासबके पर ओहि भिखारिएपर पूरा कैरेक्टर अहाँके भिखारिएपर डिपेन्ड करै छै ओ पहिने बहुत अमीर होइ छै अहाँके बादमे गरीब भऽ जाइ छै अहाँके तऽ ओ अमीर जे गरीब कोना होइ छै ई नहि देखेबाक छै हमरा ओ गरीब कोना भेलै से देखेबाक छै बुझलिए तऽ अहाँ कखन आउ कखन अएबै अथी कखन अथीके भेजै छी आधा घण्टा बाद भेज रहल छी ने हमरा ठीक आओर अगर केओ आओर अगर अहाँके केओ सहपाठी या केओ अइ हमरा हमरा एगो कैरेक्टर आओर चाही अहाँके हाँ तऽ आओर हम ई कहब अहाँके कि आसपासमे आसपासमे अहाँके एहि बारेमे फैलाउ किएकि मिथिलामे बहुत जरूरी छै विकास सिनेमाके विकासके लेल ठीक छै बहुत एहन कलाकारसब छथिन जिनका अहाँके अथी नहि भेटि रहल छै चलू ठीक छै ठीक छै ठीक छै